हमरा गाँवमे सरकारी तऽ सुविधा नहि छै जे दवाइ हॉस्पिटल कम छै एम्ब्युलेंस कम छै कोनो भी एहन सामान छै जे कम छै गाड़ी घोड़ाके सुविधा नहि छै तऽ नहि छै छै तऽ किछुके सुविधा बुझियौ एतय लेखे तऽ हमरा गाँवमे किछुके सुविधा नहि छै हॉस्पिटलो नहि छै नहि दवाइ दारूके कोनो सुविधा छै किछुके सुविधा नहि छै आब की कऽ सकै छियै हमसभ किछु नहि छै कम छै हॉस्पिटल जे पेशेंट गाँवएमे खतम भए जाइ छै एतय आदमी चलि जाइ छै कोनो चीज एहन छै जे सुविधा कए सकै छियै अहाँ जे एहन सुविधा तऽ हेबा चाही ने जे हॉस्पिटल खोलि दियौ एम्ब्युलेंस दियौ गाड़ी घोड़ाके सुविधा दियौ जे गाड़ी घोड़ासँ जल्दी लए कऽ इन्सानके भागि सकै छै कोनो एहन सुविधा छै जे लए कऽ जेतै तहने दवाइ दारू हेतै लए कऽ जेतै पेशेंटके तहने ने दवाइ दारू हेतै तहने ने दवाइ देतै नहि तऽ ओना तऽ नहि किओ बुझतै अगरजानी जे ओकर मोन खराब छै या कि किछु होइ छै तहन दवाइ अपने मोने तऽ नहि देतै पेशेंट लए कऽ जेतै जे इन्सानके तबियत खराब छै ओतय लए कऽ जेतै तहने ने दवाइ दारू ने देतै ने तऽ ओना तऽ नहि देतै